स्वीट ताम मोतिचूर लाडू परतें तांदळाचें लाडू बेसनाचें लाडू हें चिखी बिकणांचे लाडू मुगाटी मुगाचें कण्ण करता गोडशें करता परता तांदळाचें करता रव्याचें जिलेबी पेडा बर्पी आनी हलवा गाजराचो हलवा आनी शिरो पातळ मोदकय करता गोडाचे उकडीचे मोदक करता आनी नेवऱ्यो करता आनी चिरमुल्यांचे लाडू परतें मुगांचे लाडू करता आनी पांयस करता आनी जिलेबी जाले शेवयो शिरो तवश्याची भाकरी दोस करता आनी एक कितें करता गो बाये